اگر آپ الرجی سے خطرات کی بات کریں تو بہت سارے ہیں جیسے الرجی کھانے سے بھی ہوتا ہے اور الرجی نہانے سے بھی ہوتا ہے الرجی گندے پانی وغیرہ سے نہانے سے بھی الرجی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے الرجی ڈسٹ سے ڈسٹ سے بھی ہوتا ہے یہ سب الرجی الر جی کے خطرات ہیں اگر الرجی سے بچنے کی اپائے کریں تو انیک سارے جسٹ ڈسٹ سے بچیں گوشت وغیرہ سے بھی الرجی ہوتا ہے گوشت وغیرہ کم کھائیں جس سے الرجی کم ہو اور صحت کے لیے نقصان دایک بھی کم ہو الرجی کی بات کریں تو یہ بہت سارے ہے جو الرجی کم ہو الرجی ابھی تک ایسا ہے جو الرجی کا دوا نہیں ہو سکا ہے الرجی ایک ایسا ہے جو پاپلیش پالوشن سے زیادہ الرجی پیدا ہوتی ہے الرجی کی بات کریں تو ڈاکٹروں کی صلاح لیں اور اس کے پاس جائیں کیا یہ الرجی کا صحیح دوا دے سکتے ہیں الرجی بہت سارے چیزوں سے پیدا ہوتی ہے الرجی بہت ساری چیزوں پیدا ہوتی ہے نہانے سے بھی الرجی کافی ہوتی ہے یہ سب سے بھی پرہیز لائق ہوں